ہلو سر کیا آپ ریسٹورنٹ سے بول رہے ہیں جی جی آپ کشمیر کے مشہور کک بول رہے ہیں جاوید رسول جی در اصل سر ہم دہلی سے آپ کی وادی تشریف لائے ہیں ہم پانچ لوگ ہیں فیملی تو ہم لنچ آپ کے ریسٹورنٹ پر کرنا چاہیں گے تو میں کچھ چیزوں کا نام آپ کو بتاتا ہوں کیا وہ ہمیں لنچ میں مل سکتے ہیں جی ایک کوئی مدر پلاؤ ہیں ایک ایک کوئی دم اولو ہیں اور آب گوش ہیں تو اس کے علاوہ ہم سویٹ میں نا وہ جو کشمیر کا وہ فیمس جس کو آپ توشا کہتے ہیں تو اور کوئی کیسر فرنی ہے کیا ہمیں سر یہ چیزیں مل سکتی ہیں تو پھر ہم آ جائیں گے آپ کے ریسٹورنٹ پہ

جی جی در اصل سر ہم پہلی بار کشمیر آئے ہیں تو کیا آپ ہمیں اپنی لوکیشن واٹس ایپ کر سکتے ہیں اسی نمبر پر اوکے اوکے سر شکریہ ہم آ رہے ہیں سر اوکے سر